وجہ ہے ہمالیہ کا دلکش پہاڑ خوبصورت وادیاں جیسے منالی شملہ اسپتی ویلی ٹریکنگ کیمپنگ اور برف میں ایڈونونچر کا مزہ لوکل لوگوں کا سادہ جی اور مہمان نوازی مندر منشٹری اور نیچر کا ایک سکون بھرا سنگم کہاں سفر کرنا چاہتے ہیں اگر مجھے موقع ملے تو میں کشمیر سکم اور کیرلا کا بھی سفر کرنا چاہتا ہوں کشمیر جنت جیسا نظارہ دیتا ہے جیسے ڈل لیک اور سنو سکم شانتی اور پہاڑی کلچر کیرلا بیک واٹر ناریل کے درخت اور آیورویدک ویلنیس ہر ریاست کا اپنا رنگ ہے اور بھارت کی ڈائیورسٹی یوز اور بھی خاص بناتی ہے